मेरे क्षेत्र मे स्कूल और कॉलेज के एसटीएम क्षेत्र के क्रम लाइक एसटीएम जो हैं ऐसी लोगों को हेल्प मिली हैं की फ़्री में बुक्स मिली हैं या अगर आप कॉम्पटिशन के एग्ज़ाम्ज़ दे रहे हो तो हाँ कॉम्पटिशनज़ के एग्ज़ाम्ज़ दे रहे हो तो उसमें आपको हेल्प मिली है उसके अलावा छोटे मोटे जैसे मानव सेवा और हयूमैनिटीज़ और मानवता और इनके ऊपर है ना एग्ज़ाम्ज़ होते हैं फिर सर्टिफ़िकेट मिलते हैं ए बी सी उसके अलावा रंगोली के कॉम्पिटिशनज़ होते हैं मेहंदी कॉम गर्ल्स के लिए ये रंगोली मेहंदी सिलाई डांस ऐसी सारे कॉम्पिटिशन और बॉयज़ के लिए मोस्टली गेम से रिलेटेड कॉम्पिटिशनज़ होते हैं और आगे उन्हें हेल्प मिलती हैं चीज़ें करने में या अपने करिअर को उसी फ़ील्ड मे आगे बढ़ाने के लिए